तव्हांखे राजनीति जे बारे में छा छा जानकारी आहे हिंदुस्तान जी जेका राजनीति आहे हुन खे घणेई चैंजिस करणु ज़रूरी आहिनि घणेई असां हुन में तबदीली आणे सघूं था राजनीति हिकु अहिड़ो किनो अख़रु थी वियो आ जंहिंमें ऐं लॻे थो की भई जेके नवा पॉलिटिशियंस अचनि था जेके नवा नई पाटी आहिनि हूं पहिरियों मुंड में हिननि चयो कि असां तमामु पूरी राजनीति खे मटे छॾींदासीं ऐं हिकिड़ो सुठो करप्शन फ्री सरकारु असां आणींदासीं पर इहा थी कोनि सघियो घणी असांजे साम्हूं अहिड़ा पा पार्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि जिन्हनि कोई घणेई दावा अहिड़ा कया कि भई असां बिल्कुलु राजनीति खे मटे छॾींदासीं पर हुननि कुझु कोनि कयो बल्कि पंहिंजा पैसा उहे फुरण में लॻी विया पाण खे उन्हनि ईअं पहिरियों शो कयो जीअं कि उहे तमामु ऑनेस्ट आहिनि ऐं इंटीग्रिटी वारा माण्हू आहिनि पर हुननि बि पंहिंजी करप्शन ऐं हिननि ॻाल्हियुनि में पइजी विया जेके मुंड खां वठी राजनीति में हलंदो रहियो आहे ऐं असांखे हिन राजनीति खे मटणु मटणु खपे अहिड़ा बि माण्हू अचणु खपनि जेके ईमानदारु हुजनि ऐं सेव सेव सेव जन शेवा जी कम में उहे तमामु सुठे नमूने पाण खे जोड़े सघनि और हुननि जो कम बि इहो ई हुअण खपे कि उहे सेवा जे कमु लाइ असां सां सामाज सामाज जो वाद वधारे लाइ समाज खे अ फ़ाइदो ॾियण लाइ ई पंहिंजो कमु कनि पंहिंजी आहिनि पंहिंजो इंट्र्स्ट उन्हनि खे न हुजणु खपे